एक सओ आठ एगारह हजार एक सओ एगारह एकावन हजार एक सओ एकावन एक लाख आठ हजार तीन सओ एक तीन लाख दुइ हजार पाँच सओ छओ